हलो मैडम आप अंजित होटल से बोल रहीं हैं क्या मैडम व मुझे पाँच लोगों का खाना चाहिए था खाने में मैडम मुझे सिक कबाब पोहा और जलेबी और मीठे में मुझे मावा बाटी चाहिए तो आप बता दीजिए आप कितनी देर में मुझे खाना डिलेवर कर सकते हैं या खाना हम खाना हम लेने आजाएं हम कितनी देर में खाना लेने के लिए आजाएं एक घंटे में आप मुझे खाना तैयार कर दीजिएगा अब आप ये बताइए कि आप को ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा मैडम या कैश पेमेंट करना पड़ेगा आप के पास ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिएगा तो ठीक है मैडम में आ जाऊँ आप के पास आपका खाना बहुत ही गुड है और और मुझे सिक कबाब मैडम वो तीखा चाहिए खाने में सिक कबाब ठीक है मैडम मैं एक घंटे बाद आपके होटल आती हूँ मैडम और आपको पेमेंट करती हूँ थैंक यू सो मच मैडम आपने मेरा ऑर्डर लिया मैं आ आकार आपको आपकी पेमेंट करती हूँ आप मुझे मेरा खाना ठीक है मैडम थैंक यू सो मच आप ने मेरा ऑर्डर लिया